मेरा ऐसा कोई विशेष पात्र नहीं है जिस पर अधिक समय तक लिख सकूँ मुझे लिखना बहुत पसंद है इसी लिए मैं हर पात्रों पर लिख लेता हूँ ऐसा कोई नी है कि एक पात्र पर ही लिखूँ मुझे जो दिखता है उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ मैं अपने बातों पर अपने बातों को अपने इमोसन्स को लिखता हूँ जो भी आता है उसको देख कर लिखना शुरू कर देता हूँ मानो जैसे लिखने में बहुत ही सुकून मिलता है इसी लिए मैं हमेशा अपने मन की बात लिखता हूँ जो भी किया हूँ दिन का दिनचर्या वो सब मैं अपने पन्नों पर व्यतित करता हूँ इससे मुझे बहुत ही ख़ुशी मिलती है इसी लिए मैं हमेशा लिखता हूँ और कोई भी ऐसा कोई करैक्टर नहींं है जिस पर मैं लिखना चाहता हूँ मैं जो भी करैक्टर मिल जाए मुझे मैं लिख लेता हूँ